जोंहाथ' न'खराव बा राइजोआव बिदि रक्त' धोरोमजोंनो माबानाय जायो आरो ओमफ्राय बेयावनो ओरै धोरोमारि दैदेनगिरिखौ लानानै फुजा होनाय जायो जेरै दौरिखौ लानानै फुजा होनाय जायो न'खराव बोसोरै जोंहाबो बोसोराव खेनसे फुजा होयो बेखायनो दौरिखौ लानानै बारियाव एबा बाथौआव दौरि रायख'नायनि गेजेरजोंसो फुजाया जायो आरो दौरि गाबख'नाय बिख'नायनि गेजेरजों फुजाफोरखौ होनाय जायो बेयाव फारौ जरा गय फाथै थालिर लाइजौ गोथार दुब्रि हाग्रा थुलुंसि माइरं बेफोरखौ लाना होनाय जायो आरो जोंनि नेमा बेबादि आरो दस्रा बिराद बर'फोरनि गेजेरावबो बिराद धोरोम दङ जेरै ब्रह्म धोरोम बाथौ धोरोम अनेक जेनेबा जयगुरु बेफोरबादि धर्मखौ नुनो मोन्नाय जायो बिस्राबो गाव गावनि गुरुफोरखौ लानानै फुजा होनायखौ नुनो हायो नुनो मोनो आरो जेरै ब्रह्म धोरोमफोरा पुर'हितजों जैग्य'खौ सावनानै फुजा होयो बयहाबो बिदिनो गाव गावनि दैदेनगिरि एबा फुजा होगिरिफोरखौ लानानैसो फुजा होनाय जायो आरो बेफोरजोंसोनो आरो न'खरखौ फोदान्नाय जायो आरो गामिफोरावबो बेबायदिनो गाव गावबागाव गुरु दैदेनफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ लानानैनो फुजाखौ होबोनायखौ नुनो मोनबोदों